کیا بولیے ہاں بولیے راج محل ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں آرڈر پلیس کیجیے بولئے آپ اپنا آرڈر بیدمی پوری آپ کو چاہئے پوری سبزی چاہئے آپ کو آلو کی سبزی اور پوری چلیے ٹھیک ہے میں آپ کا آرڈر پلیس کر کے آپ کو کتنی چاہئے کوانٹیٹی کیا ہے اچھا ٹو پرسن کے لیے اور کچھ اوکے میم اوکے میم اوکے اوکے اور کچھ میم ہمارے یہاں سروس بہت اچھی ہے آپ کو بالکل فریش ٹیسٹی اور ٹائم پر آپ کو آپ کا فوڈ مل جائے گا اوکے میم میم ہمارے ریسٹورینٹ میں بہت سارا چیزیں ہے کچھ نان ویج ہے جس میں آپ لے سکتی ہیں مٹن قورمہ چکن قورمہ مٹن کری ہے اور ٹکا بوٹی ہے رائٹ مٹن پلاؤ ہے چکن بریانی ہے الفام ہے آپ جو بھی چاہیں آرڈر کر سکتی ہیں آپ کو ہمارے یہاں کا سب سے زیادہ اسپیشل ملے گا الفام اوکے میم اوکے میم ہاں میم آرڈر کریے آپ ہمارے یہاں سب کچھ اویلیبل ہے آپ جو کچھ چاہیں آپ وہ آرڈر کر سکتی ہیں پھر چلیے ٹھیک اور آپ کو کچھ اوکے میم میم ہمارے یہاں سب کچھ آپ کو بہت زیادہ اسپیشل ملے گا اور آپ کو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ سب کچھ پسند آئے گا آپ بالکل ٹینشن مت لیجیے آپ کو ٹائم پر آپ کا فوڈ ڈلیور ہو جائے گا بالکل بالکل نہیں میم ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں کی سروس بہت اچھی ہے آپ ایک بار دیکھیے گا اوکے تھینکس فار آرڈر